हँ हेलो बढ़िएँ छऽ अप्पन बताबऽ इधरे छिअऽ तोँ तऽ मोटरसाइकिल राइडर ने छहो मोटरसाइकिल ने चलबैत हँ सहिए बात छऽ हुँ हँ ओ बेगूसराय ट्रैफिक इधर जएबहो ने उधर अभी इएह चलि रहलै हँ हँ ओ रूटसे जाए हिए हमहूँ आओर तऽ जामेमे रहै छिअऽ फसल कि बतैअऽ बेगूसराय ई रूटे जे हइ कोन ओ तोँ रूटे गेलऽ अथी भए ईवला जएतहो रहै ओ हमहूँ जाए छिए ने जब गाड़ी चलेने तऽ ओ रस्तासे नहि गेलहुँ हमरा पता हइ वहाँ जाम लगबे करै हइ हमरा तऽ आओरो लगै छै महराज तोरोसे जादे ओहे तऽ बतबा छऽ ओ बोलतहो रहै दोसर रस्तासे अभी तक नहि छुटलऽ हँ ओ कहाँसे आबै रहो बगलेसे आइ जइतिहे रहै एन्नेसे रस्तबासे घुमिके ट्रैफिक इधर कथी ले गेलहो जाम ओ वहाँ लागि रहलै हन पनरह दिनसे उपर लागि रहलै हँ जल्दी छुटै नहि छै हमहूँ फसि गेलिअऽ रहै एकदिन अएलिअऽ रहै भाड़ामे हमहूँ जाए रहिअऽ तऽ गेलिअऽ रहै फसि इएहमे तऽ हमरा तऽ भारी गेलऽ आओर अथी भए हुँ हँ हँ हइए हइ तऽ बोलिहऽ ने फौन अभिए नम्बर है इएह फोन करिहऽ होइ जएतै अपने आदमिए छै हँ जम्मा खूब सहिए लागल छै कि ओ आओर बात छै कि ई आचार सँहिता लागू नहि छै ओहो वजहसे सब जे छै से बगरहबे डोर जै छै इएह ने दैके मारकेट लोकल एरिआ पकड़ै हइ तऽ जाम लगैएके छै वहाँ ओहो बतबा छै वहाँ ओहि खातिर तोँ फसल छहो ओहिजे वहाँ ट्रैफिको पुलिसके देखै छहो वहाँ तऽ आओर कि करतऽ अएतऽ आगाँसे गारी घुसै देतऽ पिछाँ ओहो हुँ ओ तऽ छेबे करऽ ठीक